हैल्लो हां जी तुस दीदी बोल्ले दे हो ओ असें घर कम्म लाए दा हा ते स्हानू दो त्रै ट्राली रेता चाही दी ही ते केह् रेट चला दा अच्छा ते कोई घट्ट बद्द करी लैयो सुट्टी ओड़ो ट्राली सुट्टी ओड़े साढ़ै घर आनियै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी तिन्न ट्राली सुट्टी ओड़ेआ ठीक ऐ तुस अस उध्दरों मेस्सर दा बोल्ला दे आं अस हां जी ठीक ऐ जी